ओह दैनि आंखाल मोनगोन होन्ना सानदोंमोन आं नंगौ आं दैनि दैखौ आंखाल जागोनखौ आं नुहरो सानसे समाव मानोना दैनि जों दा जा नुथाइ दानि जे दैनि नुथाय बे दैनि लेयारा जामलांगासिनो जामलाङो जामलांबाय जों दा दैखर जावनो थाङोब्ला गोदोनि बादि मोखांआव मोननो थांला

खोथाजों खोथा आंनि दैखरनि दैखौ आङो नायनानै नुबाय आं दुइ नैरोजा स्नि मायथाइयाव दैखरखौ जावदोंमोन आं बे दैखौ लोंनानै बा माबा मोनसे खामानियाव बाहायनानै फोजोबनो हायाखै हायामोन नाथाय दा बे दैया ओह नैरोजा नैजि मायथायसिमाव नैजि मायथायसिमाव दस बार' थेर' बोसोरनि उनावनो जों दा मेसेंआव दैखौनो मोननो थांला माने रानहै जोबो बे खार'नावनो आं सानो बेखौ नायनानै माने सानसेब्लाबो दैया आंखालाव गोग्लैहैगोन दा बे आंखालखौ जों सम'दान खालामनांगौब्ला जों गिबियावनो दंफां गायनाय ओह सिथ दंफां गायनाय बेब'हारखौ जों खालामनांगोन दंफां दाननाय हुदाखौ जों गारनांगोन खार'ना दैनि रोदाफोरा दैनि लेयारखौ फोजौनानै दोनो माने दंफांनि रोदाफोर दंफांनो दै नांगौ हिसाबै दंफांआ दैखौ बोखोयो दा जोंनाव दंफांनि दंफांनि फोरानो गोमालांजोबनायनि खार'नाव दैनि लेयारा थौनायनिफ्राय थौलांदों जेला थौलांथारो ओह थामथोरसो लेयार जामलांयोबानो जोंहा बहुथ आंखालाव फैगोन दा बिनिखायनो जों दंफां दाननायखौ होबथानांगौ दंफां दाननायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ बेजों लोगोसे जों दैफोरखौ जानला मोनला बाहायनो नाङा जेराव दं जों दा गोबांथारनि न'खराव नुयो दै मेसिन बहायनानै जों दै बाहायो दा नांगौनि बारा दैखौ मेसिनजों हगारनो नाङा आरो गोबां मानि न'खराव नुयो माने दुगैनाय मैगं सुनाय बायदिसिना खामानियाव जों मेसिनजों दै बाहायो दा दुगैखांनानैबो ओरैनो मेसिनखौ बन्द' खालामालासिनो माने हगारलाबाय थानायखौ जों नुयो दा बिनिखायनो दै हमथानो आंखालनि आंखालखौ हमथानो थाखाय जों मेसिनखौ बाहाय नाथाय थिंखियाव सोनानै जमा दोन बियो थिंखिनि गोजौनि दैखौ जों एफा एफायै बाहायनो सेस्था खालाम हुदा खालाम दा हुदा खालामबाय थायोब्लासो जोङो बे दैनि आंखालखौ जों हमथानो हागोन होन्नानै आं सानो